हाँ जी मैं दिया मैम बोल रही हूँ आप कौन

अच्छा अच्छा आपको किस एरिया में मकान चाहिए अच्छा अच्छा तो आपको वन बी एच के चाहिए टू बी एच के चाहिए कैसे चाहिए आपको अच्छा वन बी एच के आपका बजट कितना है अच्छा मतलब वन बी एच के चाहिए कार पार्किंग भी चाहिए आपको उसमें अच्छा अच्छा वैसे आपने कहाँ पर विज़िट किया है कभी किया है कहीं मतलब इस एरिया में

अच्छा अच्छा हाँ हम मिल जाएँगा आपको विज़िट करने के लिए आना पड़ेगा सन्डे का समय हम दे रहे हैं आपको और आपकी फैमली कितनी है नौ लोग हैं अच्छा तो वन बी एच के का हो जाएगा वैसे मेरे पास टू बी एच के भी है थ्री बी एच का भी है और थ्री बी एच के का आपको आठ हज़ार तक मिल जाएगा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है आपको आना पड़ेगा विज़िट करने के लिए सन्डे आप बारह के बाद आईए यह मेरा नंबर है आप कॉल कर के आईए और हम आपको एक लड़का दे देंगे तो आपको दो तीन मतलब दिखा देगा आपको मकान और जो आपको फिर पसंद आए और

देखो मैम आपको पाँच छः हज़ार में तो सेमी फर्नेस्ट होगा ज़्यादा फर्नेस्ट तो नहीं होगा और थोड़ा बजट बढ़ाऊँगी तो फिर आपको फुल फर्नेस्ट भी मिल सकता है तो आप सन्डे के दिन आईए हम आपको दो तीन मकान दिखा रहे हैं उस हिसाब से फिर आप आकर विज़िट कर लेना और फिर आपको जो पसंद आए तो फिर आप ऑफिस में आकर हमसे कंसल्ट कर लेना

ओके ओके नहीं एक दो मकान हैं है तो खैर आप अए को हाँ आके विज़िट कर लेंगे ना एक देख लेना क्योंकि एरिया बहुत है कुछ दूर में भी है कुछ पास में भी है तो जिस तरीके से आपको पसंद आए तो उस तरीके से आप एक बार विजिट कर के देख लीजिए पसंद के ऊपर है फिर आप ठीक है आप हमें कॉल करके आईएगा ओके हाँ जी धन्यवाद